आंनि उन्दै समनि मोजांसिन गोसोखांथिया जाबाय आङो जेन'बा आंनि गोसोखांनाया आंहा बिब' बिनानाव साब्रैजोंहाय जोङो गेलेनाय बिमाजों बिमाजों थानाय बा बिमानि अन्नाय बिफोर बेफोरो आरो बिमाजों ज' ज' बिब' बिनानाव साब्रैजों जानाय बा जोंनो बिमाया बिमाया जोंखौ माबोरै फेदेरबोनाय माबोरै फोरोंबोआ माबोरैहाय जोंखौहाय फोरोंबोआ फेदेरबोआ बेफोरखौ बेफोरनो आंनि गोसोखांथि जोङो बिब' बिनानाव बुरजा जोङो ज' ज' थाबोनाय गेलेनाय जानाय स्कुलाव थांनाय बिमाजों उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मावबोफानाय स्कुलाव थांनायाव बिब' बिनानाव ज' ज' थांनाय गेलेनाय दुगैहैनाय बेफोरनो आंनि गोसो उन्दै समनि गोसोखांथि बेफोरनो आंनि गोसोखांनाय गोसोखांथि आङो बिमानि अन्नायखौ आङो ओन्दै समनिफ्रायनो बिब' बिनानाव बुरजा हिसाबै बिमाया सोरखौ नायनो बा सोरखौहाय लांफानो सोरखौ गालांफानो जानाय बेफोरनो आंनि उन्दै समाव जाबोनाय गासैखौबो गोसोखांनाय

आंनि बिमा बिमाजों हाथाय हाथाय बाजाराव थांफानानै गोदो गोदाय आं उन्दै समावहाय बिमाजों हाथायाव खारफालांनानै हाथाय गेजेरावहाय बिराट आन्दालन जानानैहाय पुलिसफोरजों गोबां बयखौबो बुला बुसि खालामनाय आंनि मेगनजों नुनाय बेफोरनो बेफोरखौ आङो दाबो गोसोखाङो आरो बेफोरबायदि जाथाय बुला बुसि खालामनानै आरो आङो बिमानि आखायनिफ्राय बिमानि आखायाव हमथानायनिफ्राय गलांनानै बिमाया आंखौ हमथास्लाबनो हायाखै बिनिफ्राय आङो बेसिबांबा गोथौ हाखरावहाय हारसिङै गलांनानै थाहैदों बिनिफ्राय आङो हारसिङैनो थानानै गाबबाय थानायावहाय गोबां खारला खारसि जाबाय मानसिफ्रा आंनि साजोंनो बारै बारै खारलांनानै आंहा हाखराव गब्रायनानै थानानै बिनिफ्राय आङो आंखौ बिमाया नागिरनानै बे हाखरावसो आंखौ मोनहैनानै बोखांनानै लाबोनाय जादों आरो बेखौनो आङो दासिमबो गोसखांबाय थायो आरो बेखौनो आङो बावनो हायाखै बेखौनो बेनो आंनि गोसोखांथि दासिमबो आङो बेखौनो गोसोखांबाय थायो